हाँ हाँ

बहुत सारी हैं सर ऐसे काजू कतली है बेसन के लड्डू हैं ये सब बहुत सारे मिठाइयाँ हैं हाँ वो भी हैं जी सर कितनी तारीख़ तक अच्छा परसों तो आप बता देना मे आपका भिजवा दें यही पाँच को सर ये नहीं हो पाएगा सर क्योंकि मेरा वो हलवाई है वो जा रहा है इस लिए वो हो नहीं पाएगा हाँ हाँ दो किलो तो हो जाएगी नहीं सर ऐसे बहुत से बहुत से लोग ले चुके हैं मेरी दुकान से कभी किसी की शिकायत नहीं आई है दो किलो मिठाई की मान लीजिए आप एक हज़ार

सर क्योंकि मिठाई भी बहुत महंगी है इस लिए इतना तो हो पाएगा एक हज़ार से नीचे ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लो सौ रुपये शुल्क कम कर देंगे चलो सर तो फिर आप आइए फिर मैं देखता हूँ वही हाँ जी सर बोलिए ओके ओके जी सर ठीक है सर